हमर क्षेत्रमे एखन नहि छै बेगूसराय बेगूसराय आओर शहरमे एहन तब छै कि हमरा यहाँपर सुविधा कोइ चीजके नहि मिल पाबै छै जइसे कि डॉक्टर भी नहि मतलब टाइमपर मिलै छिकै नहि आओर किछु नहि पानिके व्यवस्था सही छै नहि बिजलीके व्यवस्था सही छै आ शहरमे ई छै कि सभ चीजके व्यवस्था रहै छिकै आओर टाइम टाइमपर जखन चाहै छै तखन मिल जाइ छै यहाँ इएह छै कि मतलब कभी मिलै छै कभी नहि मिलै छिकै मतलब बहुत मतलब यहाँ पड़ी छै ब् बिहारमे जे बहुत मतलब अथि छिकै प्रोबलम छै अइसन कि नहि छै नहि छै आब शहरमे छै कि जे मतलब टाइम जहाँपर जब तब हम मतलब जखन राति दुपहर जखन भी सोचबै ने कि जे मिल जाए हमरा तहन मिल जाए सकै छै लेकिन यहाँ छै कि जे मतलब फोन भी करलाके बाद यहाँपर डॉक्टर भी जल्दी नहि आबै छै जइसे कि कोइ भी मतलब दबाइ मेडीकल नहि खुलल रहै छै मरीज पड़ल रहै छिकै मतलब अइसन बहुत छै कि जकर सुविधा नहि छै लेकिन व्य लेकिन बाहरमे अइसन छै कि सभ चीजके सुविधा छै लेकिन यहाँ उतना सुविधा नहि छै कि जकरा अथि करि सकै छियै जइसे घर भी घर भी नहि मिलै छिकै घरमे मतलब यहाँपर घर भी टूटल रहै छै तऽ कइसे मतलब मुखिया नहि बनाए पाबै छिकै नहि दै पाबै छिकै यही सभ मतलब यहाँ व्यवस्था इतना खराब छै ने कि जे मतलब आओर शहरमे छै कि मतलब जहाँ भी बिजलीके हॉस्पिटलके आओर मतलब जइसे नर्सके मेडीकलके बहुत वहाँ पड़ी लोक अथि शहरमे बहुत सुविधा छै लेकिन यहाँ उएह उएह सुविधा यहाँ भी चाही लेकिन यहाँ मिल नहि पाबै छै इसीलिये हम मतलब यहाँ पड़ी बोलै हियै कि जे यहाँ भी सुविधा मिलय आओर यहाँ भी वही सुविधा मिलय जहाँ शहर जेना शहरमे मिलै छै ओना यहाँ पड़ी मिलै चाही आओर